हेलो आप तुलसी रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं जी हमने भोजन आर्डर किया था अभी तक आया नहीं क्खायोंकि ने का वक्त हो चुका है मैं खुद से हाउस से बोल रहा हूँ सर जल्दी से भेज दीजिएगा खाना आने में थोड़ा क्या प्रॉब्लम आ रही है डिलीवरी होने में क्योंकि हमें भोजन करना है और कहीं बाहर जाना है तो आप प्लीज़ जल्दी भेजिएगा आपके यहाँ का खाना बड़ा मस्त है इसलिए हम आपसे ही आर्डर कर देते हैं धन्यवाद